हेल्ल' मादै दखान होदों मादैया ए आच्चा सा माबालै बे मा माथो सावदों दखानावलाय घुगुनि मोनो ना मोना मादैनाव घुगुनि मोनो ना मोना दे घुगुनिजों साहाजों लाबोदो दे मोनबा दे ओ हा मादैमोनालाय साहा दखानखौ बेसे गोबाव होखो गोदान नामा आनन्द बाजारावनो नामा नोंसोरनालाय ए सानसेयाव बेसेबांसो मोनोफालाय ए मोजांथ'लै होनबा आनन्द बाजार होनो नामा नोंसोरनिखौ ए मोजांलै घुगुनिया मोजां जानो मोजां मोन्दोंथ' ए बे दै होग्रा हाजिरा लानाया बेसेबां हरो ए बिसोरना आरेस' ताखाल' ना औ बेखौ दानै दुनै बेसेबां लाब जायो सानसेयाव ए मोजां इनकाम जायोथ' होनबा फुङाव फुं बेलासि खुलियोना ना सानसे खुलियो सामब्रामजों बानलुजों हानायखौ इसे लाबोलै घुगुनियाव इसे लाबो ए मोजां जागोन होनबा दे थाइसे हानायबा मोजां जागोन बे दे बेखौ लाबो दे इसे दे दे जाबाय जाबाय जाबाय जाबाय इसे दे दे आलौसोबाय इसे साहाया लुखाबाय दा साह लुखाबाय लाबोदो साहायाबो लाबोदो दे दे लाबोदो दे ए पिय'र गाइखेरना बेनिखायनोथ' हाबदोंना जोङो सोंनानै बेवहाय पिय'र गाइखेर मोनो होननानै फैखादों जोङो दे मोजां फुदुंनानै लाबोदो दे लुना लाबोदो हाब मोजांलै साहाया मोजां मोजांथार सिनिया इसे बांद्रायदों दे ओमफ्राय सिनिया बांद्रायदों गामियारि एरिया थ' गामियारियाव गोदै बांसिन लोङो

दे जोंना बेसेबांसो जाखो फैसायालै साब्रैजों ना मोनबा मोनथाय मोनबा नङा मोनब्रै मोनबा साह घुगुनिजों बेसेबां जाखो जोंना फैसाया औ ए साबाजों बेसे जाखो होनबालाय सासेयाव बिस टाका

साबायाव बेसेबां जाखो होनबा एकस' टाका जाबायगोनलै ना मादै फैसाया दुइस'लै नै एकस' टाका दंना गैया दे न'

दुइस' नट सो दंखायो दा एकस' टाका खुस्रा दे दे दे हामबाय दे दे अ' मोनफिनबाय खुस्राखौ दे थांसैदे मादै ओ माब्लाबा फैबावगोन दे